मैं जम्मू दी रौह्ने आह्ली आं साढ़े जम्मू च बड़ी सारी ऐसी जगह न जेह्ड़ियां कि बड़ियां शैल शैल न ओह्दे चा साढ़ी इक बाह्वे आह्ली माता ऐ उत्थै लोक बड़ा जन्दे ऐ उत्थै दी बड़ी मान्यता मन्नी जंदी ऐ उत्थै ज जेह्ड़ा बी जंदा उं'दी हर मनोकामना जेह्ड़ी ऐ ओह् पूरी होंदी ऐ ते में बी गेई आं इक दो बारी उत्थै इयां ते बैसे उत्थै बड़ा ही मेला लग्गे दा होंदा रोज ही उत्थै हर कोई जाई सकदा हर कोई जुल्लै मर्जी चली जाओ कोई उ'दा ओह् निं ऐ लेकिन उत्थै जेह्ड़ा मंगलवार ऐ लोक जैदा स्पैशल जन्दे न एह् बड़ी देर दा बने दा ऐ राजे महाराजे दे समे दा बने दा ऐ उस दी बड़ी मान्यता मन्नी जंदी ऐ कि हर कोई उत्थै जेह्ड़ा जंदा अपनी अपनी शरधा कन्नै जंदा ऐ इक विश्वास उप्पर जंदा ऐ कि साढ़ी जेह्ड़ी मनोकामना ओह् पूरी मैं ते वैसे गेई मैं ते अज्ज धोड़ी कदें उत्थै कोई मनोकामना रक्खियै गे गेई निं क्यूंकि मैं कोई बी जेह्ड़ा धार्मिक स्थल होंदा मैं कदे गेई होंग ते मैं कदे कुतै किश जि'यां मांगेआ निं मेरी मनोकामना आप्पे गै पूरी होई जंदी जो मेरे अंदर होंदी ऐ इस वास्तै हर कुसे दी अपनी अपनी ओह् होंदी ऐ लेकिन बड़े सारे लोक ऐ जेह्ड़ी अपने इक मनोकामना लेइयै उत्थै जन्दे न ते उंदियां पूरियां होंदियां न और एह् जेही जगह च जाना जाने कन्नै बड़ी इयां खुशी मिलदी ऐ सारें दी अपने कन्नै इक अपना दिमाग दी थोह्ड़ा बंदा शांत करदा उत्थै जुल्लै इक बारी माता दे दर्शन होई जान ते हर कोई खुश होई जंदा ऐ कि सानू माता दे दर्शन होई गे न हर कोई अपनी अपनी मान्यता लेइयै जंदा ऐ ते